जैसे कि मैं कभी दोस्तों के लिए खाना बनाने जाता हूँ किचन में तो मैं सबसे पहले प्याज़ मिर्ची टमाटर और सभी चीज़ें आलू यह सब काटकर फ़िर मैं एक कढ़ाई में तेल डालता हूँ और उसके बाद मैं उसमें थोड़ी देर के लिए तेल गर्म होने देता हूँ फ़िर गर्म होने के बाद थोड़ा उसमें ज़ीरा डालता हूँ और उसके साथ फ़िर मिर्ची डालता हूँ मिर्ची उसके बाद प्याज़ डालता हूँ प्याज़ डालने के बाद फ़िर मैं उसमें टमाटर भी डाल देता हूँ उसको अच्छे से मिक्स करता हूँ मिक्स करने के बाद मिक्स करने के बाद मैं उसमें मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर सारी चीज़ें मिक्स कर देता हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक और उसके बाद उसमें थोड़ा पानी कर उसको पाँच मिनट के लिए गर्म होने देता हूँ अच्छे से मिक्स करके मसाला तैयार हो जाता है उसके बाद मैं उसमें आलू डाल देता हूँ आलू को अच्छे से उसमें मिक्स करके उसमें थोड़ा पानी बढ़ाकर और उसको पाँच दस मिनट के लिए रखे रहने देता हूँ चलने देता हूँ फ़िर उसके बाद में उसको देखता हूँ पक अच्छे से आलू पका है या नहीं उसके बाद सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है तो फ़िर मैं उसको निकाल लेता हूँ उसके बाद अगर कभी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको मैं एक जून की लोंधी से उसमें डालकर नमक को उसमें से खींच लेता हूँ जिससे की सब्ज़ी का नमक कम हो जाता है और सब्ज़ी में अगर जून की लोंधी पड़ी हो तो उससे सब्ज़ी से कोई नुकसान नहीं है और जैसे कि मैं रोटी भी बना लेता हूँ उसमें सबसे पहले मैं आटा डाल देता हूँ और उसमें थोड़ा नमक डालकर उसको मिक्स करके बना लेता हूँ और जैसे कि कभी कभी रोटी टेड़ी बेड़ी हो जाती है तो उसमें मैं एक कटोरे से राउंड कटिंग कर लेता हूँ जिससे की रोटी का शेप गोल हो जाता है और अच्छे से पका लेता हूँ